السلام علیکم کارپینٹر جی بول رہے ہیں ہم کو ایک پلنگ بنوانا ہے دیوان پلنگ بنوانا ہے کتنے کا آئے گا جی کم والا بنوائیے پچاس ساٹھ ہزار والا جی بیڈ میں دیکھیے کوئی سستا والا ہوگا تو جی سنگل بیڈ ہی چاہیے ہاں اچھی ڈیزائن بنوائیے گا ارے اچھا بنوانا بڑھیا ڈیزائن والا آم کی لکڑی کا وعلیکم السلام